हॅं

बेगुसराइमे कितना दूर परतै दीदी हॅं नहि हमरा तऽ दीदी ओ सब दबाई मील जैतै ओ किन्नी किन्नी कम अं चिन्नी बला जेना दबाई अं तऽ अच्छा दबाई देबै दीदी कितना हमे रुपैआ खर्चा कैरि देलियै हन हमरा अभी तक ठीक नहि भेलै हन विश्वास तऽ दीदी नहि होई छै जे हमरा की कहै छै ठीक होतै एकटा दबाई लगैलियै खर रूपा लगैलियै अभी तक नहि ठीक होई रहलियै हन तऽ की विश्वास होतै हॅं कै बार घरात नौ फीसो आर लगै है दीदी ना कितना पैसा तकमे होइ जैतै दबाई पाॅंच सए तकमे ठीक छै दीदी तब पैसा निकालबै दीदी तब ने अयबै अं तऽ बताइ देबै दीदी तब ने जे केना केना खैबई केतना दिन दबाइ चलतै छओ महिना तक तऽ छओ महिना तक टाका कतेक लगतै दीदी तिन चारि हजार ठीक छै दीदी पैसा तऽ लगैबे करबै लेकिन सही होबै तब ने विश्वास होइ छै की सही होलियै हॅं कतेक ने रूपा लगैलियै दीदी नहि सही होइ रहलियै हन ठीक ठीक छै अयबै दीदी तब अच्छा अंच्छा अयबै दीदी तऽ हमरा तऽ सब चीज छै दीदी चीनियों छै मथों मे दर्द छै बोखारो छै सब चीज बेमारी छै दीदी ठीक है अयबै हॅं ऊंहूं ठीक हइ दीदी आयब तऽ केतना केना दबाई खैबै